ड्रील मॅशीन म्हाका लायक कित्याक आतां ड्रील मॅशीनान आमचीं जायतीं कामां जातात जावं ड्रील मॅशीन म्हाका जितकें हांवें ऑर्डर केल्लें पळय तितकें बेगीन म्हाका पावलें बेगीन मेळ्ळें तेचे वांगडा एक्वीपमॅंट्स बी बरे मेळ्ळें म्हाका ड्रील बीड्स मेळ्ळे तेचे वांगडा जावं आनीक कितें तुका एक बॉक्स मेळ्ळें तेचे वांगडा म्हणचे ड्रील मॅशीन सेफ दवरपाक बॉक्स मेळ्ळें आनी ड्रील बीड्स मेळ्ळे तेचे वांगडा हेचे कॉंक्रीट ड्रील बीड मेळ्ळे मागीर लोखंडाचे ड्रील बीड मेळ्ळे मागीर तुका आनी तेजे वांगडा म्हाका आनीक सेफ्टी गार्ड ताका मेळ्ळा ड्रील मॅशीना वांगडा ते ड्रील मॅशीनान जायतीं म्हजीं कामां जाता कितें घरांत कितें कितें एक शॅल्फ लावंक जाय जावं टी वी लावंक जाय जावं आनी कितें लावपाक ड्रील मॅशीन बऱ्या पडटलें ड्रील मॅशीन खूब म्हणजे की खूब बरें म्हणजे बरें कामां जाता म्हणचे कितें कोणाक जावं घरांत कितें काम करतलें जाल्यार तुका ड्रील मॅशीन जाय की आतां दार लायतलें जाल्यार ड्रील मॅसीनीन होल मारूंक जाय तेका जावं लायटीचें कितें काम करपाक तुका ड्रील मॅशीन जाय सगळें लावपाक परतें लावप आनी तें आतां तुका खंय हूक घालपाक जाय तुका ड्रील मॅशीनान होल मारलो घालो हूक लायलो तशें बऱ्याक पडटा तेका लागून ड्रील मॅशीन खूब बरें आनीक तुका कितें जशें तुका आतां घरांत ड्रील मॅशीनान खूब कामां जातात जावं तुका आतां कितें जाता हेवटेन तेवटेन आरपार होल मारमाक जाय तुका लांब ड्रील बीड घातलो मारलो होल आतां पयलीं कितें हातोडीन होल मारताले आमी तशें जायना आतां ड्रील मॅशीन तुजें दोन मिण्ट्यान टक करून काम जाता आनी ड्रील मॅशीनान तुका एक एक बरें जाता कितें एक तुका जावं फास्ट काम जाता जाता तितकें फास्ट काम जाता आनी तुका बरें म्हणचे आनी कितें तुका ड्रील मॅशीन म्हणचें तुका जशें तुका ड्रील मॅशीनान होल मारपाक जाय जावं वा आनीक कितें तुका स्लॅबाक होल मारपाक बऱ्याक पडटा स्लॅबाक होल जर तुका करपाक जायना ड्रील मॅशीनान रोखडेच होल मारलो गेलो जावं वणटीक पसून जाय जाल्यार तुका कितें एक बरें लांकडाक होल मारपाक तुका बऱ्याक पडटा लोखंडाक होल मारपाक बऱ्याक पडटा तुका जाय तशें म्हणजे ड्रील मॅशीनान तुका जाय तशीं कामां जातात आनी ड्रील मॅशीनान तुका जशें तुका आतां तुका कितें करूंक जाय बोर्ड कटींग करूंक जाय जावं आनीक कितें अशें खूब बरीं बरीं कामां जातात ड्रील मॅशीनान